जय झूलेलाल इहा ॻाल्हि त सौ आना टक सच आहे त ग़रीबी हिकु श्राप आहे छो जो ग़रीब माण्हू पंहिंजे सेवा जो पंहिंजे स्वास्थ्य जो ध्यानु नथा रखी सघनि छो जो उन्हनि वटि हिकु त पैसे जी तंगी आहे जंहिंजे करे हुए पैंजे शरीरु जो ध्यानु नथा रखी सघनि त ग़रीबी सच में हिकु बाधा आहे ग़रीब माण्हू ऐं ग्रामीण खेत्र जा माण्हू हिन स्वास्थ्य सेवा खां रहिजी था वञनि छो जो उन्हनि वटि उहे सहुलतियूं उते कोन्ह पहुतियूं आहिनि अॼु ताईं जो हो पंहिंजे स्वास्थ्य में ध्यानु रखी सघनि छाकाणि त असांजे जेके प्राइवेट हॉस्पिटलनि में एॾा पैसा ॿुधी करे ग़रीब माण्हू त ईअं ॾिझी था वञनि के पंहिंजे शरीरु खे ईअंई छॾे था ॾियनि त असांखे इलाज न कराइणो आहे इन करे सरकारु खे इन ॻाल्हि जो ध्यानु रखणु खपे त उन ग्रामीण खेत्र ताईं ग़रीब माण्हुनि ताईं इहे सेवाऊं अधिक सां अधिक पहुची सघनि त हो बि इनजो पंहिंजो लाभ वठी पंहिंजे शरीरु जो ध्यानु रखी सघनि वहां पे सुठियूं अस्पतालू हुननि खे खोले ॾियनि ग्रामीण खेत्र में ऐं माण्हू इनजो लाभ वठी करे पंहिंजो पंहिंजे शरीरु जो पंहिंजे ॿारनि जो चङी तरह ध्यानु रखी सघनि हिन करे ग़रीब माण्हू खे हीअ सेवाऊं उन्हनि ताईं पहुचाइण जो कमु सरकारु जो आहे जय झूलेलाल